आंनाव खेबनाय सावगारि गोजाम हार्द कपि फोरथ' दङ आरो आं सानो बे सिगांनि सावगारि फट' कपि फोराथ' साबसिनानो मानो होनोब्ला दानि डिजिटेल मुगानि मबाइल फोराव थानाय सावगारिफोराथ' मबाइल आ गाज्रि जायोब्ला बा माबा बिदिनो रेसटर फोर खालामनांगौ जायोब्ला फट' फोरा गोमायो बेफोरखौ मोना हाजार मोजाङानो जाथों गोसोआव आबसुस थायो बेनि थाखायनो आं सानो जे सिगंनि खेबनाय फट' कपि फोरानो मोजांसिन बेफोर एलबाम आव थानायखौ जों गोसो जाबानो नायनो हायो आरो जों जोथोनैबो दोननो हायो बेफोरो जेबो गाज्रि जाथारनायबो चान्स थाया मोजां जोथोनै लाखियोब्ला जोथोनैनो थायो आरो सिगांनि गोबां फट' कपि फोरा गोबाङानो दङबो दासिमाव मोजाङैनो दं बिनि थाखायनो आं सानो दाबो मोजांआनो गाज्रिथ' बुंनो थाङा थेवबो दानि डिजिटेल मुगायाव थानाय फट' फोरखौथ' मोना मबाइल फोरा गाज्रि जानायनि चान्स थायो बेनि थाखायनो सिगांनि थानाय फट' कपि फोरखौनो आं साबसिन मोनो आंनि बायदिब्ला सिगांनियानो मोजां दाबो मोजाङैनो दं नाथाय दानि मुगायाव बांसिन बिदि खेबना दोननोबो खायसेया गोबाङानो साना मबाइल फोराव खेबना लायो नाथाय दानि डिजिटेल मुगायाव जे बिदि खेबालासे दोननाया मोजां नङा आंनि थाखाय देनां गोसो जाबा गोसो खांबा नायनो थाखाय सिगांनि बायदि फट' कपि फोर थायोब्ला साबसिन जायो आं सानो जे सिगांनि फट' खेबना दोननाय कपि फोरा साबसिन दानि डिजिटेल मुगानिफ्राय सिगांनिफोरानो साबसिन